नमस्ते मैम ये वहाँ है

चार पाँच लोग हैं पाँच लोग हैं हम लोग जी हाँ हो जाएगा वैसे भी कल रात से करती है अरे उसी में हजार पाँच सौ में कम कर देना और क्या मैं जा रही थी वहाँ इतनी कितना देना चाहती हैं आप

कितना करेंगी

नहीं मेरे से इतना नहीं हो पाएगा पाँच सौ पाँच सौ कम कर देना ठीक है पाँच सौ कम कर देना चलो ठीक है ठीक है कर देना नमस्ते भाई